हमरासबके अलग बगलमे लोकसबके देखै छिए कि देवता पितरपर बड़ा विश्वास रखै छै झाड़ फूकपर भी लोक विश्वास रखै छै ककरो तबिअत भी खराब हो गेल तऽ लोकके देखै छिए कि लोक करै छै कि भगताके पास जाइ छै आओर ओकरा झाड़ फूक कराबऽ लगै छै दवासँ ज्यादा लोक ओहि भगता सबपर विश्वास करै छै आओर लोक की करै छै कि दवाइके भुलिके आओर भगताके फेरीमे लगल रहै छै इएहसब अन्धविश्वासमे होइ छै कि लोकके बहुत दिक्कत हो जाइ छै आगे चलिके